हाँ मुझे खेलने कूदने में बहुत रूचि होती है खुशी मिलती है क्योंकि खेलकूद में मैं क्रिकेट खेलता हूँ जिससे मुझे बहुत खुशी होती है और आनंद आता है क्योंकि क्रिकेट खेलना मेरे जीवन का लक्ष्य है और मेरा उद्देश्य है क्योंकि क्रिकेट के अलावा मुझे कोई खेल आता नहीं ना मेरा पढ़ने लिखने में मन लगता है इसलिए मैं क्रिकेट खेल कर ही अपना टैम पास करता हूँ और क्रिकेट मुझे बहुत ही पसंद है